हाँ मुझे समस्या होती है जब मैं मेरे चित्रकला वाले स्टूडें टोंको चित्र बनाना सिखाता हूँ तो उनको चित्र बनाते सीखाते टाइम मुझे इतनी परेशानियाँ होती है एक एक का हाथ पकड़ के बताना पड़ता है कि इस एंगल को इस तरह घूमाना है तो मुझे काफ़ी समस्या होती है उनको सिखाते टाइम और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं सीखना नहीं चाहते बस टाइम पास के लिए वहाँ आते हैं मनोरंजन के लिए आते हैं और कुछ आते हैं जिनको सीखाना सीखने के लिए आते हैं उनको वो अच्छी तरह सीख जाते हैं लेकिन जो सीखने के लिए नहीं आते उनको सिखाना जरूरी है और वो सीखने के लिए आते नहीं लेकिन इतनी समस्या आती है उनको सीखाने में काफ़ी बहुत समस्या होती है और मैंने कभी भी इस्टेसनरी की कमी प्रेरणा और समर्थन को कभी महसूस नहीं किया हूँ उनके मुँह से जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो हमेशा चित्रों की प्रेरणा करते हैं और इस्टेशनरी सामान की भी प्रेरणा करते हैं और मैं उनकी प्रेरणा को महसूस कर सकता हूँ